हैलो मां हिकु तव्हांखां राइ पुछण थो चाहियां मुंहिंजो नालो ईश्वर भाई आहे छोजो मुंहिंजा माता पिता अचनि था त हुननि खे कहिड़े हंधि वठी वञा जिते मूंखे शास्त्रिय समारोह जो संस्कृतिय संस्कृतिक कार्यक्रम हुजे ऐं हुन लाइ मूंखे तजुर्बो कोन्हे तव्हां मूंखे इन लाइ पूरो ज्ञान ॾींदा जे हुननि खे बि मज़ो अचे मुंहिंजो वक़्त बि पास थिए हुननि सां बि मां वक़्तु ग़ुज़ारे सघां उहा मूंखे मदद कंदा